پہلی بار جب میں کھانا بناتی ہوں تو میں یو ٹیوب پہ دیکھتی ہوں جب مجھے یو ٹیوب پہ بھی ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں اپنی امی کو بلاتی ہوں پھر امی مجھے بتاتی ہے جیسے کہ پہلے کڑھائی رکھو پھر اس کے بعد میں تیل ڈالو پھر اس کے بعد میں زیرہ ڈالو پھر مسالہ ڈالو مسالے کو اچھے سے بھون لو پھر اس کے بعد میں اپنا جو بھی تم بنا رہے ہو وہ ڈال دو اس کے اندر پھر اس میں پانی ڈالو پھر اسے پانی کو آرام سے مطلب ڈھک کے رکھ دو سبزی کو ڈھک کے رکھنے کے بعد پانچ دس منٹ اس کا ریسٹ کرو اور جو اسے بیچ بیچ میں دیکھتے رہو مطلب کہ وہ گلی ہے یا نہیں گلی پھر اس کا پانی اچھے سے پکا ہے یا نہیں پکا اور پھر اس کے بعد میں اسے پانچ منٹ اور رکھا رہنے دو جب وہ ڈھنگ سے پک جائے پھر اسے دیکھو پھر دس منٹ اسے دم پر رکھا رہنے دو پھر جب اسے نکال کر کھاؤ